بائکنگ کی دنیا میں بہت سارے رجحانات ہیں اور بائکنگ کرنے والے کے لیے بہت کو بائیکنگ کرنے والے کو بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بائیکنگ کرنے والا اس خطرات کے پروا کیے بغیر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ بائکنگ کرنے والے کو کہ بہت سارے حادثات سے ہوتے ہوئے بھی وہ گزرتے ہیں جبکہ اس سے بہت سارے بائیکنگ والے کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں بہت سارے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا ایک عجب جنون ہوتا ہے بائیکنگ کرنے والے کو وہ ہمہ وقت ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آگے بڑھ چڑھ کر کے بڑھ کر کے رہیں جبکہ گھروں وغیرہ میں کہ جو بائکنگ ہوتی ہے جیسے ہم لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے بس لیکن وہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کرتے ہیں